मुकेश अंबानी हो इंडियेचो बिजनेस पर्सन ताणें आमकां पयलें फ्री सीम कार्डस एंड म्हुणोन सगल्या धाकट्या भुरग्यान एक एजीच्या सगल्यांक फ्री सीम काड्स म्हूण दिली मागीर ताणे फ्री मोबायलसूनय दिले तांकां आतां तो सगल्यांक लुटपा येयला आतां ताजे टॉक टायम्स एण्ड सोगल्यांचे पयशे वाडल्या आनी ताजी बायल नीता अंबानी फुटबॉलाची हेड आहा असोसिएशनाची